जयपुर क्षेत्र में अगर हम मानसून मौसम की बात करें तो यहाँ बारिश की मात्रा काफ़ी अच्छी है जैसे कि अगर हम मानसून की बात करें जयपुर में तो यह जून से सितम्बर तक रहता है यह जून के स्टार्ट होता है जून में यहाँ पर बारिश का मौसम और सितम्बर तक यहाँ पर चलता हैं और इस बीच में यहाँ काफ़ी बारिश रहती है जयपुर में काफ़ी हरियाली रहती है बारिश से जो पेड़ पौधे हैं वह भी बहुत अच्छे रहते हैं हरियाली आती है इस मौसम के दौरान कम से कम बहुत मध्यम वर्षा होती है जयपुर शहर में और अगर हम सर्दियों की महीने की अगर बात करें तो जैसे नवम्बर से जो फरवरी का जो महीना होता है उसमें यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है और बहुत अच्छा यह मौसम है